हैलो आं जी मड़ो केह् हाल ऐ अं निं ठीक ऐ अंऊ बमार आदमीं ऐ यरो दस्सो हां कोई सलाह् थुआढ़े इसी कमजोरी पवा दी ते चैक करना ते रौहंदी ते दस्सो आं भी किश सलाह् ते केह् करना चाहिदा आं खन्ने आं ते कदें कदें रवै चेत्ता खन्नै ते नेईं रवै ते निं खन्नै अं अं अं आं खंदे न अश दुद्ध धनाला बी ठीक खन्नै ऐ ते खन्नै बाऽ भी ते तुसेंगी पचदा गै नेईं ते तुसेंगी पचदा बी निं ऐ ते साह् दी प्रॉब्लम केह् गैं निं लग्गी सकदी ऐ अंजी अं अच्छा खरी खरी तौली आं ते बाकी ठंडा ओह् अं'ऊ खंदी किश निं की पचदा निं चौल होई गे ते कियां चौल बगैरा अं'ऊ घट्ट खन्नी ते उऐ कुदै कुकड़ियें दी रुट्टी जां कुदै फुल्का खाई ओड़ेआ जां कुदै दाल खाई ओड़ी तां आलूं बी घट्ट खन्नी अंऊ ओह् मिगी दस्सदे बाऽ खरी खरी एह् ग्लूकोज़ निं चढ़ायो ठंडा इसलै ठंड ऐ ते इस बेल्लै निं चढ़ाई सकदी ग्लूकोज़ ते मेरे आस्तै थुआढ़े कश होग कोई दोआई ते देई ओड़ेओ खरी खरी खरी भी